हमरा जे छै बहुत मतलब कि बाहरमे कोनो भी चीज आर्ट यानि कोनो चीज फेस फोटो बनाबयमे बहुत अच्छा लगै छै आओर बाहरके कंट्रीमे भेजैमे आओर हम चाहैत छी कि खूब तक ई पहुँचै दस आदमीमे नाम हमर रहय आओर सभ आदमी जान पहचान बनय बाहरमे हमरा बहुत पसन्द पड़ै छै कि बाहरोके क्षेत्र देखना चाही घूमना चाही किछो नया सीखना चाही सीख कऽ ओहिसँ अगारी बढ़ि सकै छियै हमहूँ कोनो जगहपर स्टॉलो लगा सकै छियै दोकान उकान कए सकै छियै तऽ ओहिसँ की हेतै कि हमर आगाँ बद्धोतरी हेतै हमरो अपन गाम घरके नाम हेतै हमर मम्मी पप्पाके नाम बढ़तै एहिसँ कि हँ ई आदमी अपन अच्छा दोकान करने छै तऽ हमरा जे छै बहुत पसन्द पड़ै छै कि बाहरमे हम कोनो भी नया काम खोलियै कोनो नया कोनो भी अथिमे लाइनमे घुसियै कोनो चीज सिखनाइ हमरा बहुत पसन्द पड़ैत छै आओर कला शैली जे छै अच्छा लगै छै जे कलामे मतलब कि किछो भी पेंटिंग करनाइ या ककरो चित्र बनेनाइ कला ईसभ चीज हमरा बहुत पसन्द छै बहुत फेवरिट लगै छै